नोंथाङा जे दा मोनसे फरायसालिमायाव फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगासिनो दङ बे फरायसालिमानि सोमोन्दै एसे खोन्थानो औ आङो दा मोनसे फरायसालिमायाव फोरोंगिरि महरै आङो फोरोंगासिनो दं बे फरायसालिमानि मुङानो जाहैबाय गभ कलेज अफ टिचार इडुकेसन क'क्राझार बियो बि एड कलेज आरो बाहाय बि एड आरो एम एड कर्सनि सोलोंथाय होनाय जायो बाव एडमिसन लानो थाखाय जोंहा ग्रेजुयेट जानांगौ बि एड नि थाखाय आरो एम एड आव थिसननो थाखाय बि एड फास जानांगौ बेनो